में तुसेंगी अपने पिछले दिनें दी गल्ल सनांदा केह् में इक फोन लैना चांह्दा दिवाली उप्पर लैता में ओह् पर फोन इन्ना अच्छा में आर्डर कीता में ओह् बड़ा शैल लग्गेआ मिगी ओह्दे सारे ऐप गै इन्ने शैल कि ओह्दे पर किश था नीं कैमरे दी कलैरिटी होई मतलब ओह्दा सारा किश गै ओह्दा बैकअप उ'दा अच्छा हा ओह् इन्ना स्हेई फोन हा कि केह् सनां में दिवाली उप्पर में सोचा दा हा कि फोन में लेई लैना पर पर में एह् नेईं सोचा दा कि में फोन केह्ड़ा लैं फ्ही मिगी मेरे घरैआह्लें दस्सेआ कि तूं एह् फोन लै एह् फोन बड़ा शैल ऐ एह्दा सब किश ठीक ऐ सस्ता ऐ बड़ा मैंहगा बी नी ऐ ते तुगी एह्दे पर सब किश मिली आना पर फोन एह् बी अच्छा ऐ तू लेई लै इसी होर तू फोन लेगा ते तुगी अच्छा लगना ऐ पर पर एह् फोन लेइयै बाद च में सोचेआ कि होर केह् करां में एह् दे बाद फिर ओह् फोन लेई लैता हा फ्ही में अग्गें ओह्दे दिक्खेआ खोह्लियै में केह् चाह्न्नां में एह्दे च ठीक बी ऐ नेईं ऐ पर ओह् फोन मिगी अच्छा लग्गेआ हा ओह् बा'दिक्खेआ ओह् उन्ना ठीक नेईं था ओह्दे कैमरे च कलैरटी नेईं थी फोन एह् सैमसंग दा पर ओह् मिगी अच्छा नेईं लग्गेआ हा एह् फोन मिगी अच्छा लग्गे दा में इसी इक्कै फोन ऐ मेरा ओर एह् दस्सना चांह्दा कि एह् फोन अच्छे न होर बी लैना चाहंदा कोई ते लेई सकदा ऐ एह् फोन अच्छे न जि'नें बी लैना लेई सकनेआं अच्छे फोन न एह्दी कलैरिटी बी अच्छी ऐ पिच्छें कैमरा बी अच्छा ऐ इदा होर एह् बड़ा गै शैल फोन ऐ कोई बी लेई सकदा ऐ एह् दे च असेंगी डिस्काउंट बी लब्भेआ ऐ मिगी तदूं पं'ज्जी प्रसैंट डिस्काउंट हा एह् फोन इन्ना गै शैल नी केह् सनां तुसें गी कैमरे दी कलैरिटी बी होई होर बी अंदर ऐप न न्हाड़े जेह्ड़े न बड़े गै शैल न फ्ही में सोचेआ कि में घरैआह्लें आस्तै लेई लैं ओह् लैता बी उ'नेंगी बी अच्छा लग्गेआ उ'नें बी चलाए आ बड़े चिर चलाएआ ओह् नेईं हैंग ओह् ऐ नेईं किश बी फ्ही ओह्दे बाद ओह् फोन घरै लेते दा ओह् बेची बी छोड़े दा हा आफ रेट पर देई ओड़ेआआ हा जिन्नें बंदे बी लैता उनें बी आखेआ बाह् फोन बड़ा अच्छा लग्गेआ मीं ते होर बी हैन फोन सी कंपनी दे फोन चला करदे न लेई सकदा बंदा कि केह् एह् फोन बड़े चलने आह्ले फोन न में तुसेंगी एह् बी दस्सना चाहन्नां कि फोन लैने कोला पैह्लें दिक्खना चाहिदा कि फोन कनेहा ऐ ओह्दे कैमरे दी कलेरटी कनेही ऐ चला दा कनेहा बैटरी बैकअप कनेहा ऐ ओह्दी मैमरी किन्नी ऐ सब किश दिक्खियै ओह्दे बा'द लेना चाह्दे आं आफर दिक्खो डिस्काउंट दिक्खो उ'दे बा' लेई सकनेआं हर बंदा चाहंदा ऐ कि में एह् चीज करां ओह् दियां फरमाइशां होंदियां न केह् में एह् करां अग्गै मेरे बाद एह् होए ते में एह् कम्म करी सकां पर सभनें गी एह् नीं लगदा कि ओह् लैना केह् चांहदा ऐ पर फोन किश बी लैना होऐ ते ओह् अच्छी कंपनी दा दिक्खो कि लैना केह्ड़ा ऐ कि ओह् अच्छा बी ऐ जां नेई ऐ पर में लैता ते मिगी अच्छा लग्गेआ फोन